मुझे उस समय उन दिनों की बात की याद आ रही है जो मैंने पहली बार पहली बार मैंने लहंगा को फ़िटींग किया था और उसका ब्लाउज़ सिया था मैंने तो मलब पहली पहले ब्लाउज़ सी ली थी मलब सादा जो होता है ब्लाउज होता है वो मैं ऐसा सी थी मगर लहंगा का जो डिजाईन होता है ना वो मैं पहली बार सी रही थी मुझे बगल वाली थी जेठानी उनकी बहू का था बेटा का शादी था उसकी बहू के लिए लाई थी नाप उप लेके आई तो हमको बोली कि आप ही सी देना तो मुझे समझ में नही आ रहा था मैं कैसे सीऊं मैं बोली भी कि मैं पहली बार सी रही हूँ पता नहीं कैसे होगा नहीं होगा तो बोली नहीं सी के देखो अच्छा रहेगा सीख जाओगी मैंने कोशिश किया मगर वो क्या हो गई कि थोड़ा सा गलत हो गया इसके वजह से वो थोड़ी गुस्सा हो गई थी और लहंगा लहंगा का था तो कोई दिक़्क़त नहीं था मैं उसको तो सुधार कर ही चुकी थी मगर थोड़ा होता है ना उनको मन लायक नहीं हुआ था तो इसके वजह से वो बहुत गुस्सा हुई थी बहुत गुस्सा हुई थी तो फिर वो आके वो मुझे बोली कि नहीं मेरा लहंगा भी मेरे फ़िटिंग नहीं हुआ अच्छा से और ब्लाउज भी गड़बड़ा गया मैंने बहुत उसको सुधारा था मुझे आज भी याद आ रहा है कि मैं कोई भी जब लहंगा का ब्लाउज आता है या लहंगा फ़िटींग आता है तो मैं उन दिनों की याद में आ जाती हूँ कि मैं पहली बार की थी तो कहाँ गलती की थी और आज देखिए कि मैंने एक ही गलती में सीख लिया है कि मुझे आज तक रिकॉर्ड नहीं कि कोई भी ब्लाउज या कुछ भी मैं ब्लाउज सीती हूँ पेटीकोट सीती हूँ सूट सलवार अब तो लहंगा का भी ब्लाउज और फ़िटींग ये सब कर लेती हूँ मुझे सिलाई के मामले में मैं हर चीज़ सी सकती हूँ और अब मुझे अब कोई दिक़्क़त नहीं हो रहा है कोई शिकायत नहीं आ रहा है कहीं से भी नहीं आ रहा है तो मुझे उसी टाइम से मतलब जैसे होता है ना कि याद आ जाता है मैं आज भी मुझे लहंगा आता है तो मुझे उन दिनों की याद आ ही जाती है कि मैंने ऐसे ऐसे गलत किया था और आज है जो कोई भी गलत नहीं होता है अच्छा से हो जाता है धन्यवाद